जेका आर्टिस्ट या कलाकार जे रूप में घणेई परेशानियूं थींदियूं आहिनि पर लॻातारि अभ्यास ऐं नित नेम सां उन खे पार करण जी कोशिश कई ऐं पार बि पातो मूंखे कई दफ़ा आर्ट जो सामान वठण में स्टेशनरी जी कमी महसूस बि थी आहे साणो साण मूंखे प्रेरणा जी कमी बि लॻी ऐं सहारे जी बि ज़रूरत ॾेई पर पंहिंजी कला खे वधाइण लाइ मां पंहिंजी इच्छा शक्तीअ खां सां पार पहुतमि